एखन हमरा अपना भारत देशके लेल कहल जाय जे सभसँ धर्मके प्रति बाबा बागेश्वर नाथ तैआर छथि जे हमसभ जे भटकि गेल रहौँ राह ताहि राहकेँ ओ खीँचि कऽ धीरे धीरे सभकेँ उजागर कए रहल छथि सभके सूचित करै छथि जगह जगहपर जा कऽ ओ अपन अथी दै छथिन या जे हुनकासँ जुड़ैए सेहो संदेश सभचीज लऽ रहल यए हमरासभकेँ तऽ एखन तक दर्शन नहि देलथि हेँ लेकिन हुनका मोबाइल द्वारा हमसभ हमेशा हुनकासँ सम्पर्कित रहै छी मोबाइलपर हुनकर जे जे प्रोग्राम होइ छै सेसभ हमसभ देखैके लेल एकदम इच्छुक छी जे सरकार कोना कोन रास्ता कखन की बतेथिन ताहिपर हमरासभके चलनाइ यए